असां पंहिंजे घर में सुकी भाॼी कंदा आहियूं ईअं कंदा आहियूं ससु सहुरे खे रसु वारी भाॼी वणंदी आहे भींडियूं पटाटा मेथी पटाटा भुर्जी पनीर कचालू गॾु रसु वारी भाॼी पीज पटाटा बिह पटाटा साई भाॼी चांवर कढ़ी चांवर राजमा चांवर ठाहींदा आयूं जंहिंखें जीअं वणंदो आहे उन खे हुआ ई ठाहे ॾींदा आहियूं कंहिंखें लुणु वारो लुणु घटि वणंदो आहे त हुन जो कटोरो अलॻि पाए रखंदा आहियूं कंहिंखें मिर्चु घटि वणंदो आहे त हुन जो कटोरो अलॻि पाए रखंदा आहियूं तेलु वारी भाॼी न वणंदी आहे त उन जी भाॼीअ जो कटोरो अलॻि कढी रखंदा आहियूं पोइ तेलु वारी राई ॾेई छॾींदा आहियूं